नमस्ते आंटी आंटी हमको फूल चाहिए थे तो आपके वहाँ मिल जाएँगे क्या अच्छा लगभग कितने प्रकार के फूल रखती हैं आप अच्छा अच्छा वो हमें पूजा के लिए चाहिए थे असल में हमारे घर रुद्राअभिषेक है सोमवार को तो उसके लिए हमको चाहिए था फूल तो आप लगभग एक वराइटी का नहीं चाहिए हमको लगभग तीन चार पाँच वेराइटी का चाहिए और पाँच पाँच किलो फूल चाहिए हमको तो क्या रेट पर के जी कितना देंगी आप किस रेट में अच्छा एक के जी दो सौ रुपये में तो पाँच किलो लगभग कितने का हो जाएगा अच्छा तो हमको पाँच पाँच किलो का मतलब पाँच वराइटी का भेज़ दीजिए मतलब गुलाब का गुड़हल का और चमेली का और अगर वो गुलाब में भी कई वराइटी हों जैसे वाइट वाला हो या तो येलो वाला हो तो उसमें आप मतलब ऐसा करके कुछ भेजिएगा जो मतलब थोड़ा सा देखने में आकर्षक लगे क्योंकि हमको घर सजवाना है तो आप अपने हिसाब से देख के अच्छे से भेज दीजिएगा तो हाँ तो ये बताइए कि क्या आपके वहाँ कोई ऐसा है बंदा जो मतलब इसको डेकोरेट कर सके घर को सजा सके

अच्छा हाँ नहीं जरुरत तो खैर हमको है ही क्योंकि हमको उसको मतलब करवाना है डेकोरेशन तो आप अगर हो जाए तो दो लोगों को भेज़ दीजिएगा और उनका चार्ज वगैरह बता दीजिए क्या चार्ज लेते हैं वो सब और आच्छा अच्छा हाँ चलिए अच्छा ये बताइए फूल आप भेज देंगी ई मतलब किसी के हाथ से या हमें लेने आना पड़ेगा अच्छा अच्छा चलिए डिलेवरी चार्ज लगभग कितना रहेगा पूरा मतलब हाँ अच्छा अच्छा चलिए तो आप फिर टोटल पूरा हमको बता दीजिएगा कितना पैसा हुआ फ्लावर का और डिलेवरी चार्ज और हमको दो बंदे भेज दीजिएगा जोकि मतलब डेकोरेशन कर दें अच्छे से और उन्हीं को हम सारा पेमेंट कर देंगे अगर आप ऑनलाइन अगर चलाती हों तो फिर ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं और अगर आपको कैस चाहिए तो हम कैस दे देंगे हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है हम फिर भिजवा देंगे आप लेकिन फूल ना ताजे भेजिएगा मतलब बासी फूल ना हों क्योंकि हमको पूजा के लिए भी इस्तेमाल करने होंगे फूल उसी में से तो

हाँ तो मतलब आप देख के बढ़िया अच्छे से अच्छे से भेज़ दीजिएगा और पैसे की कोई दिक्कत नई है वो कस्टमर आएँगे हम उनको मतलब दे देंगे हम उनको पैसा चलिए ठीक हाँ हाँ आप मंडे को मार्निंग में भिजवा दीजिएगा ओके ठीक है नमस्ते आंटी